हेलो हँ ठीक मजफ्फरपुरमे कथि सभ मिलैत छै हँ हँ आँय लीची लेबैके हय आम लेबैके हय आरो फल सभ मिलैत छै कि नहि मजफ्फरपुरमे हँ हँ सभ किछु मिलैया आ सस्ता दै छै सस्ता मिलैत छै कि महङ्गा महङ्गा मिलैत छै तऽ कहाँ लै पबै हूँ हँ एतेक एतेक महङ्गा लै पबै से अहाँ एतेक महङ्गा बतबैत छियै हँ हँ आओर आओर की सभ मिलैत छै आओर की सभ मिलैत छै मजफ्फरपुरमे

नामी लिचियै छै आरो किछु नहि है आरो कोइ फल नही है मुजफ्फरपुरमे बजारो छै हँ

हँ कतऽ बजार लगैत छै तऽ चलु चलु घूमै घूमिके अबैत छी बजार से शापिङ्ग ओपिङ्ग कएके अबैत छी बजारके हँ हँ हँ अच्छा

हँ सभ बजार मिलै है घूमै बला है मुजफ्फरपुरमे ने अच्छा आ मीना बजार सभ रहैत छै मुजफ्फरपुरमे आँय सभ किछु अछ बर्तन मिलै छै ने सभ किछु आँय आ हमरा अच्छा एगो अथिके भोजके समान सभ खरीदैके अछि हँ सभ किछु मिलतै हँ सभ किछु

रास्ता पेरा वहाँ परके अच्छा है गाड़ी घोड़ा जाए बला है

ठीक छै हँ राखु